नमस्कार बताइए कौन सा किचन बनवाना है हाँ हाँ तो मो एक मोड्यूलर किचन बनता है ठीक है उसमे बहुत सारी रैक होती हैं आँ उसमे लकड़ी कौन सी लगवाएंगे आप ये बताइए शीशम की लकड़ी शीशम की लग जाएंगी शीशा का कौन सा लगवाएंगे अच्छा रैक कितनी होंगी मतलब रैक जो होती है कितनी रैके होंगी लंपसंप अच्छा आठ दस रैके तो ये मान कर चलो कम से कम खर्चा आएगा जो एक लाख रुपये तक की आएगा अरे तो इस से कम में कहाँ हो पाएगा कितने में साठ हजार में साठ हजार मे साठ हजार में साठ हजार में हमारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा हाँ साठे बता रहे हैं हम भी साठ हजार में हमारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा अच्छा तो उसके लिए उसके लिए मान कर चलो उसके लिए मान कर चलो कम से कम नब्बे हजार रुपये तो पड़ेगा

दस हजार नही कम कर पाएंगे हम हाँ तो उसके लिए फिर हम फिर क्वालिटी डाउन कर देंगे उसमें समझने वाली यही बात है फिर उससे कम नही पड़ेगा हमारे यहाँ